हाँ मैने भी एक अपना लक्ष्य बना के रखा है मैंने सोचा है कि मैं कुछ ऐसा कर के दिखाऊँ कि लोग बाग मुझे तारीफ़ के लायक कहें और मैं कोशिश कर रहा हूँ इस लक्ष्य को पाने की पूरी कोशिश में लगा हूँ और मेरी खुदा से यही दुआ है कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूँ और मैंने जो लक्ष्य बना के रखा है वही एक वेब डिपलोविल के अंदर लक्ष्य बना के रखा है तो मैं चाहता हूँ कि मैं वेब डिप्लोवर बनूँ और बहुत सारे मैं ऐसे ऐसे सॉफ्वेर बनाऊँ जिनके अंदर लोगों की सहायता हो लोगों के लिए आसनियाँ हों लोग बाग जो पैसे खर्च करते हैं गलत कामों में वो मैं चाहता हूँ कि वो अच्छे कामों में लगाएँ तो मैं ये मेरे जो लक्ष्य है वो आपको मैंने बता दिया है मैं ये प्राप्त करना चाहता हूँ

सबसे मैं ये ही कहूँगा के अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और अपने आप को देखें आप किस किस चीज़ के लायक हैं आप क्या कर सकते हैं वो अपने आप को जाँचें परखें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें